प्रणाम मैडम हम श्रेयश प्रत्युष बाजि रहल छी अरिपन फाउन्डेशनसँ ई हम अहाँके ई हम आजतक न्यूजमे फोन लगेलियैए की से एहिठाम हमरा कहय के ई रहए जे हमर फाउन्डेशन जे छै से स्वास्थ्य लेल शिक्षा लेल आ आओर बहुत किछु लेल समाजमे प्रगति लेल काज कऽ रहल छै तऽ हमसभ चाहैत छलहुँ जे अहाँके जे चैनल छै ओ बहुत दिनसँ चलैत छै बहुत नीक चैनल अछि तऽ एहिमे हमरसभक जे छै से किछु अयबाक चाही जाहिसँ देखियौ कियेकि हम ई चीज अहाँके चैनलसँ एहि द्वारे करबय चाहैत छलहुँ हेँ कियाकी हमर जे संस्था छै एकरो लग बहुत नीक नीक चीजसभ छै जे कि समाजकेँ आगू बढ़ेतै तऽ जँ अहाँ एहिमे सहयोग दियै अपन चैनल दिससँ तऽ हमर संस्था सेहो बढ़त आ सङ्गे अहाँके जे न्यूज चैनल अइ एकर वाहवाही सेहो हैत तऽ अहाँ अपन सहयोग हमरा दिअ देखियौ टाइम तऽ देखियौ अहूँसभ जे छै से भरि दिन मतलब एहन एहन न्यूज बनबैत छियै जे देखबो करैए लोक कियो नहियो देखैए लेकिन एहन न्यूज बनबियौ जे नीको लगय ताहि द्वारे जे छै हम चाहैत छलहुँ कि अहाँके संस्थाक नामो बढ़िआँ अइ अहाँके न्यूजके हमरो संस्थाके नाम बढ़ए तेँ हम चाहैत छी जे अहाँ सङ्गे मिलि कऽ ई बढ़ाबी हम से नहि हम हमहूँ देखैत देखैत छी एहन तऽ नहि छै कि जे सभ नहि देखैत छै एहिमे तऽ भरिदिन देखैत छी ई कखनो मोदीजीके तऽ कखनो लालूजीके तऽ कखनो तेजस्वीजी इस्तीफा दिअ तऽ कखनो नितीश कुमार किछु दिअ इएहसभ चलैत रहैए से देखय लेल तऽ हमरो भेटैए नहि नहि हमहूँ तऽ देखलियै हम कहाँ कहि रहल छी जे अहाँ खराब चीज दैत छियै लेकिन तखनो जे छै ईसभ न्यूज न्यूजसँ नीक जँ अहाँ समाजके बढ़बयमे न्यूज देबै से नीक रहतै कि ई न्यूज नीक रहतै तैँ हम चाहैत छी कि हमर समाज जे अइ हमर जे ई समाज अइ ओ आगू बढ़य आ ओ फाउन्डेशन जे हमर अइ से एकरा बढ़ाबयमे काज करय अहाँके जे न्यूज चैनल हमर जँ हमरा सहयोग करय तऽ हमरा लेल नीक हैत कि नीक हेतै देखियौ हम हम हमर गप्प सुनू हमर जे संस्था अइ एकरा लग स्कीमसभ छै नीक नीक चीजक स्कीम जेना देखियौ अहाँ स्वास्थ्यमे चलि जाउ तऽ जतय जतय एकरा काज पड़तै तऽ मानि लिअ कोनो आदमी बेहोश छथि या बहुत बीमार छथि हुनका लग कोनो चीजक अहाँके व्यवस्था नहि छनि कतय लऽ जेताह नहि लऽ जेताह की करताह तऽ ओतय ओतय ई जे संस्था छै से पहुँचैत छै एकर एकटा मेडिकल टीम सेहो छै जे जा कऽ एकर काज करैत छै ओहिपर जेना रक्तदानके काज रक्तके काज पड़ैत छै तऽ ई रक्त सेहो दैत छै रक्तदान शिविरसभ सेहो लगबैत छै आ शिक्षाक क्षेत्रमे जे देखल जाय तऽ शिक्षा क्षेत्रमे सेहो पहुँचैत छै जे बच्चा नहि पढ़ि पबैत छै जे बच्चा एडमिशन फी नहि दऽ पबैत छै ओकरो पढ़बय पढ़बायल जाइत छै एहि संस्था द्वारा जँ ई चीज अहाँ बढ़ेबै अपनामे तऽ ई चीज हमरा लेल नीक रहत आ अहाँके न्यूज चैनल ले सेहो नीक रहत ई आओर आगू ई न्यूज चैनल बढ़त तैँ चाहैत छी जे छै से अहाँ हमरासभक सहयोग करी